हम लोगों के यहाँ जो है मजदूर अच्छे से रखते हैं और उनको मजदूरी जो है अच्छे से दी जाती है जैसे पहले की मजदूरी जो है सौ रुपए थी तो उसके बाद धीरे धीरे डेढ़ सौ हुआ डेढ़ सौ से इस समय जो है साढ़े तीन सौ तक की मजदूरी लेबरों को दी जाती है जैसे जो मिस्त्री है उनकी जो है पहले ढाई सौ थी फिर साढ़े तीन सौ हुआ साढ़े तीन सौ से चार सौ पाँच सौ अब इस समय छः सौ उनकी सात सौ मजदूरी है